मैं अपनी जिंदगी कोलां दो एक्क ऐसे सबक सिक्खे दे न कि इक जेह्ड़ा अपना कम्म आपूं करो ते वक्त बिच्च करो ते दूआ जेह्ड़ा ऐ कि कदें बी कुसै दे उप्पर इन्ना भरोसा नेईं करो ते ना ओह्दे कन्नै इन्ना ओह्दे उप्पर पवो कि थुआनु कुछ समझै ई नी पैह्लें ते जेह्ड़ा अपना कम्म जेह्ड़ा ओह् आपूं करो ते वक्त उप्पर करो ओह् तां कि जेल्लै अगर तुस इक कम्म गी टालदे जाओ टालदे जाओ टालदे जाओ ते फ्ही ओह् इक बोझ जन भार जन बनी जंदा सिरै उप्पर ते जेह्ड़ा फेर जेल्लै उसी पूरा करना होऐ ओह् वक्त उप्पर पूरा नेईं होंदा ते ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् बी बड़ा उन उस उस सबक ने मेरी जिंदगी च इन्ना मेन रोल प्ले कीता हा इन्ना जरूरी जेह्ड़ा आखदे जरूरी किरदार नभाया उन्नै कि जदूं हून मैं कोई बी कम्म करना होऐ मैं समें रौंह्दे करी लैन्नी ते ओह्दे कन्नै मिगी भार जां मुश्कलें दा सामना नेईं करना पौंदा कि के जदूं पैह्ले मैं भार जन बनांदी ही सिरै उप्पर ते इक्कै बारी करदी ते ओह्दे कन्नै में बमार होई जंदी ही दिन रात जागियै करना ओह् कम्म ते फ्ही में बमार होई जंदी ही पर हून हून में टाइम टाइम दा करी लैन्नी ओह् कम्म ते ओह्दे कन्नै मेरी नींदर पूरी होई जंदी न में बमार होन्नी फिर दुई गल्ल जेह्ड़ा कि कुसै उप्पर इन्ना भरोसा नेईं करो ते कन्नै वक्त ना कुसै उप्पर इन्ना निरभर र'वो ते उ'ऐ एह् होंदा कि जेल्लै कुसै उप्पर तुस भरोसा करना ना मता फ्ही ओह् थुआनू अपने इशारे दे तौर उप्पर चलान पौंदा जेह्ड़े तुस ओ न ओह्दे बिच्च फ्ही तुस जेह्ड़े ओह् गुआची गुम होई जंदे ओह् तुस नी लब्भी सकदे फ्ही तुस ओह्दे आक्खने दे उप्परै चलने जियां कि आ ते आ बौह् ते बौह् जा ते जा ते सब कुछ कुसै नि समझी लैना अपना बी कुछ इक अपना बी इक तुसें इक अपना बी कुछ रक्खना होंदा कि नेईं अस बी कुछ हैन ते उन्नै मेरी जिंदगी उप्पर एह् प्रभाव पाएया कि मिगी पैह्ले बड़ा फर्क पौंदा कि मि कुसैं आक्खेआ ते आक्खेआ की ऐ कि के में बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी मलाप करी लैंदी कुसै कन्नै बी ते मिगी एह चीज़ बड़ा दुक्ख दिंदी ही कि इन्नै मी आक्खेआ ते आक्खेआ कि इयां पर जदूं दा मेरे कन्नै इयां होऐ दा ते अदूं दी मैं इक गल्ल दिलै रक्खी लेदी ही कि जो मर्ज़ी होई जा कोई जियां मर्ज़ी करै में स्हाबै दा रौह्ना सारें कन्नै ते फ्ही में जेह्ड़ी हून हून उस गल्लै दी वजह कन्नै हून मेरे कन्नै कोई बोल्लै बोल्लै ठीक ऐ नेईं बोल्लै तां बी ठीक ऐ मी कोई ओह्दे च कोई दिक्कत नेईं ऐ कि के अपनी मर्ज़ी अपना मन कुसै दी कुसै कन्नै बनदी कुसै दी नेईं बनदी इन दोनें चीजें मिगी इन्ना इन्ना इन्ना हून अपनी जिदंगी इन्ना सैटल कर लेदा इन्ना सकत बनाई दित्ते दा कि हून मिगी कोई फर्क नी पौंदा कोई जियां मर्ज़ी करै अपना कम्म दिक्खना होंदा